مختلف موسم ميں حالات مثلاً گرمى سردى بارش ميں دوڑنے كے ليے كچھ تجاويز بتلائى جا سكتى ہيں جيسے مثلاً گرمى گرمى ميں دوڑنے كے ليے سب سے ضرورى ہے كہ جس بھى كپڑے ميں دوڑا جائے وہ بہت ہلكا ہو اور كاٹن كا ہو اس سے كہ وہ آنے والے پيسنے اس كاٹن كے كپڑے ميں جا كے جذب ہو سكيں كہ گرميوں ميں دوڑنے ميں پسينوں كى سب سے زيادہ دقت رہتى ہے سردى ميں دوڑنے كے ليے ہميں اچھے گرم كپڑے ہونے چاہئے جس سے كہ جسم گرم رہے اور باہر كے سردى جسم پہ اثر نہ كرے اور ہم دوڑتے رہيں بارش ميں دوڑنے كے ليے سب سے ضرورى ہے كہ ہمارے پاس ايسے كپڑے ہوں جو ہمارى جسم ميں پانى كم لگنے ديں زياد ہ بارش ميں نہ دوڑا جائے كم بارش ميں ہى دوڑ سكتے ہيں یا پھر بارش كے موسم ميں ہم ايسے كپڑے پہن كے دوڑ سكتے ہيں جس سے برسات كا اثر ہمارے جسم پہ نہ ہو